हांवें ऑनलायन शोपींगा सावन एक ड्रॅस मागयिल्लो ताचेर तो पळोवपाक असो सादो सो दिसतालो पूण तो म्हाका खूब असो बरो दिसलो हांवें तो मागयलो मागयलो मागीर एक सात आठ दिसांनी ऑर्डर घरा कडेन पावयली आनी हांवें जेन्ना तो ओपन करून पळयलो तेन्ना हांव इतलें सर्परायझ जालें की म्हाका तो खूब म्हणजे खूब आवडलो आनी तो म्हज्या मना सावन अजिबात देंवलो ना आजून लेगीत तो म्हाका आवडटा